जय झूलेलाल मुंहिंजी सिंधी भाषा में क़िताब पढ़ण मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पर हिकु दफ़ो अहिड़ो टाइम आयो जो मूंखे कंहिं साहेड़ीअ हिकु क़िताबु गिफ्ट कयो हुन गिफ्ट करण ते हो क़िताबु त इंग्लिश में हुयो पर हुन मूंखे इहो क़िताबु हिकु तोहफ़े ते तौरु ते ॾिनो हुयो त हुनखां मूं प्यारु सां हूअ किताबु वरितो जॾहिं उहो क़िताबु वठी करे मां घर में आयसि ऐं ॾिठो त उहो क़िताबु असांजे तंदुरुस्तीअ ते ध्यानु रखण जो हुयो त असां पंहिंजे शरीरु खे कीअं ठीकु रखी सघूं था पर हूअ किताबु इंग्लिश में हुयो त थोरो मुंहिंजो मन पहिरीं खां ईअं थी वियो के अला इहो किताबु जे कॾहिं सिंधीअ में हुजे हा त छा थिए हा पर ठीकु आहे कंहिं गिफ्ट ॾिनी आहे कंहिं तोहफ़ो प्यारु सां ॾिनो आहे त हुनखे स्वीकारु कयो मूं ऐं उहो क़िताबु जॾहिं मूं पढ़ण शुरू कयो त थोरो थोरो पहिरीं मूंखे उहो क़िताबु ॾाढो सुठो लॻे पियो पर जॾहिं इंग्लिश जे करे अॻियां जॾहिं हुनमें थोरा टफ वर्ड्स आया त मां त ॾिझी वियसि ईअं पियो लॻे की इहो क़िताबु मां हाणे कीअं पूरो कंदसि छो जो उनमें पंहिंजे टफ वर्ड जे करे ॾुखिया ॾुखिया अख़र हुया त हुननि क़िताबु में ॾुखियनि अख़रनि जे करे उहो पढ़ण में मज़ो न पियो अचे छो जो मां सिंधीअ में पढ़ण वधीक बहितरु पसंदि कंदी आहियां त इनजे करे उन क़िताबु जे लाइ थोरो मुंहिंजो मन लही वियो पर ठीकु आहे प्यारु सां ॾिनल क़िताबु धीरे धीरे पढ़ी करे मूं पूरो कयो जय झूलेलाल